दोन वर्सां फाटीं जाल्लें एन्यूलर सोलर एक्लिप्स जें पूर्णपणी गोंयांत दिसलें ना पूण पार्शियल म्हटल्यार अर्दें दिसलें जातूंत सूर्य पूर्णपणे पृथ्वी धांकली ना पूण अर्दी तरी पृथ्वीन धांकलेलो सूर्य दिसलो आनी हांवें तें ग्रहण पळयल्लें तें ग्रहण पळयता आसतना सूर्य आनी पृथ्वी सूर्य जेन्ना पृथ्वी जेन्ना सूर्याच्या आड येता आनी सूर्य वता आणी मातसोसो काळोख जाता हें पळोवन खरेंच खूब खूब खूब जिवाक बरें दिसलें